असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट में मंदर आहिनि त हिकु टिटवाला में गणपति जो मंदरु आहे पंहिंजो अमरनाथ में शिव मंदरु आहे ऐं उल्हासनगर में चालीहे जो मंदरु आहे ॿियो हिकु थारासिंह दरबारु आहे ऐं हिकु बदिलापुर में हाली में कोंडेश्वर मंदरु आहे उहो बि भोले बाबा जो आहे होॾे झरना बि आहिनि वेझो बरिसाति जे मौसम जे करे जाम माण्हूं विया आहिनि होॾे